پہلے تو میں وقت کو مخصوص اہمیتوں کے مطابق تقسیم کرتا ہوں تاکہ میں جان سکوں کہ کس وقت کو کتنا وقت دینا ہوگا مقصد کی مہمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اپنی توجہ کو مندرجہ ذیل کاموں پر مرکوز کرتا ہوں ٹکڑوں میں تقسیم میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ ایک ساتھ بڑا کام کروں تو میں اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہوں جنہیں آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے وقت کی پابندی ہر ٹکڑے کے لیے میں مخصوص وقت مقرر کرتا ہوں اور اس وقت میں کام پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں بغیر کی تبدیلی کے لیے مناسب وقت کا انتظار کروں مختصر وقت کے لمحے میں متعدد مرتبہ طویل عرصے کے کام کے بعد مختصر وقت کے لمحے دیتا ہوں تاکہ دوبارہ انتہائی متعب کام کو کرنے کی توانائی حاصل کر سکوں آرام اور خوراک کا خیال کام کرتے وقت مناسب استراحت کا خیال رکھنا بھی اہم ہوتا ہے میں بریکس لتیا ہوں تاکہ دماغ تازہ رہے اور کام کرنے کی توانائی برقرار رہے اس طرح منظمیت توجہ اور استراحت کے اصولوں کا اطلاق کر کے میں بڑے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں